हेल्ल' औ सोरमोनथाय औ औ दे बुं दे मा नाममोनथाय कनिका माखासे साबजेक्टआ मोजां जादों माबा बड'फोरा मोजां जादों ओमफ्राय बै मेथ्स साबजेक्टफ्रा बारा हायाखै ओमफ्राय बै ससियेल साबजेक्टआवबो नाम्बारा एसे खम न'फोराव मोजाङै फोरोङाखैमोन नामा बड'फोरावलाय हादों हानाया जादों बाहाय ओमफ्राय बै माखासे साबजेक्टआव दाउन जादों आरोखि हाया हाया नुदों मोजां खेल लानानैहाय फोरोंबानो जाबाय उननि एक्जामावहाय मोजां जाहाथे लिरनो हायो ओमफ्राय दा न'आवनो मोजां ना मोजाङै मोजाङै दं ना दे उनावहाय एसे मोजां फोरोंबानो जाबाय टिउसनफोर लादोंना लायाखै ओमफ्राय मास मोनसे लानानै बोरैथो जानांगौ जाखो गोबाव लोमजा थारदों नामा बिलाय ओमफ्रायथ' हामबाय ना हामबाय दा ना मोजां टिउसनखौ एसे मोजां रानिं लादो ओमफ्राय न'आवहाय फरायोना फराया बिलाय मोजां ओमफ्राय बिमा बिफायाबो एसे गार्ड लादो मोजां फरायदों फराया बेखौ न'आव हाबै हाबै मोजां थाल लादो बाहेरायाव बेरायनायफोरखौ खम खालामहो औ दानि बोथोरा एसे गाज्रि नालाय बिमा बिफानि सायाव दाइत्थ'आ थायो दे होमबा मोजांबा ना